हाँ मैंने अपने स्कूल में पेंटिंग सीखी है जैसे मैंने स्कूल में कुछ वृक्षों के ऊपर या मौसम से रिलेटिड ड्रॉइंग की है और एक बार हमने कटी हुई पतंग से के माँझे मे जो चिड़िया कट कर मर गई थी तो उसके पेंटिंग के ऊपर बहुत कुछ डिजाइन किया था और हमने उसके अनुभव साझा किया की एक पतंग जो हम अपने शौक और आनंद के लिए उड़ाते है अगर उसके कट जाने के बाद वह एक पक्षी के गले मे फंस गई और उस पक्षी की मृत्यु हो गई अगर यही पतंग का माँझा किसी इंसान की गर्दन को काट देता है और उसके साथ ऐसी कोई घटना होती तो उसे कितना नुकसान उठाना पड़ सकता था इसलिए हम जब भी पतंग उड़ाये तो देख कर उड़ाए उसमे कोई चीज़ें ना आ पाए जिसकी मृत्यु हो सके और पारिवारिक समस्या खड़ी हो सके